हमरा इलाकामे पारम्परिक खेल जे अछि ओ एखन तऽ सभसँ पैघ खेल क्रिकेटे भऽ गेल अछि क्रिकेटके हमरा इलाकामे दू टा फील्ड अछि हाइ इस्कुलके फिल्ड एगो अछि आओर एगो कॉलेजके फील्ड अछि जाहिमे हमसभ क्रिकेट खेलाइत छी आओर क्रिकेट खेलाइके लेल हमसभ अपन बैट अनैत छी विकेट अनैत छी गेन्द अनैत छी विकेटके गाड़ि देलियै पीच बनल अछि सभआदमी आपसमे बाँटि लेलहुँ दू गो टोलीमे दू दिशामे दू गो टीम बना कऽ फेर टॉस होइए एगो टीम बैटिंग कयलक एगो टीम फील्डिंग कयलक बैटिंग करैवला टीम जे रन बनेलक तकरा ओ दोसर टीम ओहिसँ बेसी रन बनबैके प्रयास करैए आओर एहि तरहसँ सभआदमी मिलिके हमसभ खेलाइत छी आरो किछु पारम्परिक खेल हमरा अछि हमरासभके इलाकामे लेकिन सभसँ महत्वपूर्ण खेल जे कहल जाए तऽ ओ क्रिकेटे अछि एहिसँ पहिने किछु जगह अहाँकेँ फुटबॉलो होइत छलै फुटबॉल खेलल जाइत छलए जे बहुत नीक लगैत छलए एगो खेल कबड्डिओ अछि बहुत आदमी जे छथि से कबड्डीमे रुचि रखैत छथि कबड्डिओ खेलाइत छथि तकर बाद अनेक प्रकारके खेल जे हमरा ओहिठाम होइए किछु आदमी कैरमो खेलाइत छथि किछु आदमी बैडमिन्टन सेहो खेलाइत छथि लेकिन पारम्परिक खेल जे कहल जाय से एखन मुख्य रूपसँ क्रिकेटे भऽ गेल अछि आ बेसी आदमी क्रिकेटे खेलेनाइ पसन्द करैत छथि गली कुचीमे सेहो देखैत छियै क्रिकेटे खेलाइत रहैत छथि बच्चासभ जतेक छथि छोटका छोटका बच्चासभ नेनासभ ओसभ अहाँकेँ क्रिकेटे खेलनाइ बेसी पसन्द करैत छथि एखन सभसँ जे छै से बेसी अहाँके लोकप्रिय खेल क्रिकेटे अछि